हेलो क्या मेरी बात श्रीराम टेबल एजेंसी में हो रही है सर मैंने आपके एजेंसी के एक केप एम पी जीरो थ्री सिक्स नाइन सिक्स फोर जो ड्राइवर थे वह थे मोहित शर्मा थे कोई उनकी कैब बुक करी थी बैतुल से भड़ूस जाने के लिए मुझे भरुस जाना था कुछ काम से तो मैंने उनकी बुक की थी कैप और वह ग्यारह बजे मुझे लेने आने वाली थी यहाँ गेंदा चौक पर पर सर अभी न मुझे अचानक से मेरे ऑफिस से फोन आ गया है और ऑफिस में सर कुछ अर्जेंट काम है जिसके लिए सर ने ना मुझे अभी तुरंत बुलाया है तो मुझे अभी तुरंत सर ऑफिस जाना पड़ेगा थोड़ा अर्जेंट है तो मैं चाहती हूँ की जो कैप मैंने बुक करी है आप उसको कैंसिल करवा दिजिए सर प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कैब ऐसे सडन्ली कैंसिल करवाना पड़ रहा है पर सर मैं अभी मेरा अभी ऑफिस जाना ज़रूरी है अगर नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं करती आपके कैब कैंसिल नहीं करवाती पर सर अभी मुझे किसी कारण से कैब कैंसिल करवानी पड़ रही है सर कैब बुक करते समय मैंने कुछ पैसे सेंड किए थे मतलब कैब कुछ चार सौ रुपए हो रहा था उसमें से ढाई सौ रुपए मैंने कैब वाले भैया को सेंड कर दिए थे फोन पे के माध्यम से तो सर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने पैसे सेंड करे हैं वह मोहित शर्मा को आप वह मुझे वापस करवा दीजिए क्योंकि सर मैं तो अभी कैप रद्द कर रही मुझे अभी कैप की ज़रूरत है नहीं तो सर वह जो पैसे मैंने दिए है कैप वाले भैया को तो आप मुझे वह वापस करवा दीजिए जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आप ही की कैब बुक करुँगी पर अभी के लिए मुझे जो मैंने आपको पैसे सेंड कर दिए थे एडवांस के रुप में आप मुझे वह वापस कर दीजिए सर मुझे उनकी न अभी थोड़ी ज़रूरत है और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे आपकी कैब रद्द करनी पड़ी